बजटके हिसाबसँ लोक कत्तौ घुमै लए जाइ छै तऽ अपन बजट देख लै छै आओर बजटके अनुसार ही धीरे धीरे चीप रेटमे चीप होटल लोक लए लै छै कहीं भी जाइ छै मानि लिअ पूर्णियाँके बगलमे जेना दार्जलिङ्ग छै एतय दस हजारमे ही ट्रिप होइ छै लेकिन ओहिसँ कमोमे बजटमे सात आठ हजारमे भऽ जाइ छै जैसे लोक बससँ जाइ छै ट्रैवल करै छै बससँ कहीं भी घुमै खातिर सस्ता होटल लए लै छै सिङ्गल बेडवला दू सय चारि सएमे एहि खातिर कम बजटमे एने हम हालमे दार्जलिङ्ग गेल रहियै देखै लेकिन ओहिमे हमर छह सात हजार पड़ि गेल लेकिन कमे बजटमे ही घुमि फिरके आरामसँ आबि जा सकै छियै खान पिन खाना पीना भी बहुत सस्ता छै तीस चालीस रुपिआ प्लेट ही खाना ओतय मिलै छै आओर बजटके हिसाबसँ दार्जलिङ्ग जेना बगलमे भए गेल बहुत ही अच्छा जगह छै घुमै खातिर अपन बजट कम बजटमे बढ़िआँ घुमैके जगह छै वहाँ पहाड़के व्यू अच्छा अच्छा पानि झरना बरफ सभ हरेक चीज छै ई कारण एतय बहुत चीज सुविधा भेल आओर गेल ओतय बरफमे एक रातिके समय बितबैके मौका भी मिलल एहि कारण कम बजटमे एक दुइ दिन आरामसँ अहाँ ओतय घुमि फिर सकै छियै बजट बहुत जरुरी छै अपन हिसाबसँ बजट लएके हरेक चीज जेबै तऽ अहाँके दिक्कत नै हैत खान पिन रहैमे लोक घुमैले जाइ छै तऽ कुछ बजट अपन जोगार करिके ही जाइ छै आरामसँ बजट कोइ भी आदमी जेतै मने अपन परिवारके साथ गेलै ओहिमे चारि पाँच आदमी गेलै तऽ बीस तीस हजार चालीस हजार लएके गेल अगल बगल घुमि फिरके कोइ गेल तऽ अपन मन्दिर दर्शन भी बहुत आदमी जाकऽ करि आबै छै कम बजटमे बहुत नीक नीक जगह यऽ अगल बगल वहाँ जाकऽ अहाँ घुमि फिरि सकै छी ई कारण हरेक हम सब एने फेर नया ट्रिप पर भी जा रहल छियै अभी छै बगलमे ही वहाँ घुमै खातिर कम बजटपर ही हरेक चीज भए रहल छै पाँच हजार लागैय बजटमे पुरी जाइयै आओर नया बनारस भी एनय हम गेल रहु एक महिना पहिले बनारस तऽ हमर चारि हजारमे एनेसँ पटना गेलहु पटनासँ ट्रेन पकड़िके तीन चारि सएमे बनारस गेलहुँ वहाँ खूब सुन्दर नीक व्यू यऽ फोटो खीचै खातिर आओर हरेक हरेक कोरिडोर बनल यऽ गङ्गाके बहुत सुन्दर साफ सफाइ आर्थिक रुपसँ कारगर भेल छै बनारस ही बहुत कारगर सस्तामे बहुत अच्छा घुमैके जगह यऽ बनारस सबमे नया डेवलपमेन्ट सस्ता शहर भी छै आओर घुमै खातिर बनारसमे मन्दिर तन्दिर मन्दिर सबमे बहुत ही उपयोग हरेक चीज भए रहल यऽ मन्दिर खातिर लोक यहाँसँ जलसँ सावनमे लोक बहुत आदमी गेल छै सस्तामे बढ़िआँ छै आओर हरेक सु होटल सब भी वहाँपर बहुत ही सस्ता कम भावमे मिलल यऽ मिल रहल छै आर्थिक खातिर रुपसँ बजटके हिसाबसँ ही गेल रहुँ कम पैसामे सब यात्रा सम्पन्न भए गेल यऽ हमर सब के आओर कुछ हि समयमे आओर यात्रा सब भी आओर सम्पन्न भए जाइत घुमै फिरैके शौक हमरा बचपनसँ ही है हरेक नया नया जगहपर कम बजटमे हि घुमि लै छी आओर जादा आदमी रहै छियै तऽ कम बजटमे बहुत अच्छा अच्छा जगह घुमि फिर लै छै लोक आओर हमरा सब पाँच सात आदमी गेल रही तऽ कम बजटमे हि बढ़िआँ जगह घुमि फिर लेलहुँ हमरा सब इएह खातिर जादा आदमी रहै छियै तऽ सबके हिस्सा अपन अपन धीरे धीरे बँटि जाइ छै एना सिङ्गल अहाँ जेबै अकेले तऽ अहाँके कम बजट पड़त अकेले जेबै तऽ बहुत खर्चा कनिटा बढ़ि जाइए लेकिन चारि पाँच आदमी जायब जेबै जतै तऽ खर्चा कम पड़ि जाइ छै हरेक आदमी हरेक चीज पर बँटि जाइ छै खर्चा इएह खातिर कम खर्चामे बनारस बहुत बढ़िआँ जगह छै घुमै फिरै खातिर आओर बगलमे सिलीगुड़ीके बगलमे दार्जलिङ्ग यऽ ओहो सभ जगह अहाँ सब घुमि सकै कम बजटमे हम एनय गेल रहुं दार्जलिङ्ग भी भी पहाड़ सबपर घुमिके अयलहु आओर बगलमे हम किछु दिन पहिले तारा पीठ भी गेल रहु कम बजटमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगह घुमि फिर लै छियै ई कारण आब नया नया आर्थिक